जबलपुर जिले में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं जो कि चावल गन्ना गेंहूँ और मक्का है चावल हमारे जो बरसात के टाइम पे उगाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और गन्ना गन्ना भी उगाया जाता है और गेहूँ गन्ना तो उतना नहीं देखा गया लेकिन गेहूँ हमारे किधर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है जिसका और मक्का मक्का हमारे किधर उत्पादन होता है उसका भी अच्छा अच्छा खासा हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में खासकर अच्छा खासा उत्पादन होता है और जो जिससे हमारे जो बेरोज़गार कह ले उनको या फिर हमारे खेत के जो मजदूर कह लें उनको या फिर हमारे जिनका खेत है वो लोग अच्छा खासा एक उत्पादन करके अच्छा खासा अपने एक लाइवलीहुड निकाल सकते हो उससे अपना एक और दूसरी चीज ये के सब्जियाँ बेचकर भी बहुत सारे हमारे जो किसान है वो अपनी सब्जियाँ बेचकर अपना रोजगार अपना घर चला चला लेते हैं और बस